जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देस में और भारत देश के कुछ एक कुछ वर्ग ऐसे हैं कुछ समुदाय ऐसे हैं या कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पशुओं के द्वारा खेती भी की जाती है कुछ पशुओं को पाला भी जाता है और पशुधन से अच्छा धन कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि जिस प्रकार से जैसे हम गाय पालते हैं गाय भी एक पशुधन है गाय से हमें दूध मिलता है दही मिलता है छाछ मिलता है उसी से हमें गोबर मिलता है जिसके द्वारा कंडे बनाए जाते हैं उसी से हमें खेती में भी उसके द्वारा एक जन्म दिया गया एक जो गाय का बछड़ा होता है जिसे बैल कहा जाता है वह भी हमें गाय के द्वारा ही प्राप्त होता है हमें पशुओं के स्वास्थय पशुओं की नस्लों और इन सभी के पहचान करने में निपुण होना चाहिए क्या चीज़ हमें सही रहेगी कौन सा पशु हमारे घर के लिए सुयोग्य होगा पशु किस प्रकार का है पशु किस प्रकार से स्वस्थ है या नहीं उसके लक्षण देखना चाहिए पशु चारा खा रहा है या पानी पी रहा है या कोई भी गतिविधि उसकी चल रही है तो उसके बा लक्षणों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए इसके लिए यदि हमारे पास किसी भी प्रकार का पशु हम पाल रहे हैं तो उसकी जानकारी हमें अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र से या पशु चिकित्सा जो भी हमें में आसपास मिल जाए अपने ए एरिया के आसपास उससे हमें उस नस्ल की पशु के बारे में उसकी सम्पूर्ण गतिविधि और सम्पूर्ण लक्षणों और सम्पूर्ण उसके खान पान की जानकारी चिकित्सक से ले लेनी चाहिए